हाँ हैलो हैलो सर जी जी जी सर तो हम कस्टमर कस्टमर है ना वह नथौर कुमार बोल रहे हैं और हमें हमें मोबाइल के बारे में सर जानना था कि मोबाइल का क्या बैच जी जी जी जी

जी जी मतलब कम

तो हमको जी तो हम हमें चीफ रेट में ही लेना था क्योंकि वह क क्या है ना कहीं हमको काम से मतलब है तो सर ई जो रेडमी का बताएँ कैसा रहेगा रेडमी का

सर इसका क्या मतलब कि एस्टोरेज क्वालिटी क्या रहेगा जी जी जी मतलब जी जी मतलब कि मिला जुलाकर कम जी जी जी जी हाँ तो हाँ हमें ऐसे ही फ़ोन की ज़रूरत है सर जिसमें मतलब कि काम चले और थोड़ा अच्छा मतलब पिक्चर भी ठीक से आए उसके बाद वगैरह बैटरी का भी ठीक हो रहे रैम रोम कुछ सही रहे थोड़ा जल्दी हैंग नहीं करे फ़ोन

जी जी जी

जी जी जी तो हाँ हमें यही फ़ोन ठीक है ठीक है सर इहे फ़ोन ठीक हो